आं तुमी डॉक्टर सलो सुश्मा तळेकर उलयता आं तुमी कावंस्लर न्ही डॉक्टर म्हाका न्ही अशें लायक भरपूर अशी यू नो मूड स्विंग्स जाता आनी अशें इरिटेशन जाता अशें कोणीय कितें म्हळ्ळें न्ही म्हाका असो रोखडो राग येता लायक किद्याक खबर बीन आसा सॅवँटीन

अय अय अय अय आं जात ऑय ऑय जाता अय या फायन आनी मागीर उल्लेले मागीर सगळे डावट थंय विचारता ओके ओके बरें